म्हज्या आवडीचो खेळ पयलीसान बॅडमिंटन कित्याक बॅडमिंटनांत ग्रांवडाचेर एक फावट तुगे टोटल बॉडी एक्टीव जाता आनी सारकें त्या स्ट्रोकान तें फूल मारप आनी दुसरे खेळगड्याचेर जैत मेळोवप हातूंत म्हाका खूब खोशी भोगता कित्याक तातूंतल्यान सगळी तुगे सगळी बॉडी एक्टीव जाता आनी एक प्रकाराची तुका एक मानसीक समाधान मेळटा